जी हाँ मैं अपने भाई को एक उच्च स्तरीय शिक्षा दिलाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा भाई पढ़ने में बहुत तेज़ है इस लिए मैं उसको एक बहुत उच्च स्तर तक की शिक्षा दिलाऊँगा क्योंकि उच्च स्तर के शिक्षा प्राप्त कर के वह अपने देश में किसी ऊँचे पद को संभालेगा और अपने देश में हमारा ऊँचा नाम करेगा यदि वह उच्च स्तरीय नौकरी को प्राप्त करता है तो उसे हमारे गाँव शहर में ही नहीं बल्कि हमारे पूरे राज्य में उसका नाम होगा और जब उसका नाम होगा तो लोग उसको भली भाँति तरीक़े से जानेंगे इस लिए मैं अपने भाई को उच्च स्तरीय शिक्षा दिलाऊँगा ताकि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा व्यक्ति बने और लोगों की मदद करे क्योंकि जो भी मज़ा लोगों की मदद करने में है वो और किसी में भी नहीं है यदि व्यक्ति बड़ा होगा पैसा कमाएगा तो वह लोगों की मदद करेगा और जब व्यक्ति लोगों की मदद करेगा तो वह उनका आइडियल भी बनेगा